गोवा राज्य हें पोर्तुगीजाच्या ताब्यांत आसलें आनी गोंयच्या शेजारचे सावंतवाडी हेज्या संवस्थान तें तेन्ना म्हणजे ब्रिटीश अंबल आसलो ह्या दोनीय वेळा गोंयच्या सायडीन राण्याचें बंड म्हणून जालें जे राणे हा तेणी उटाव केलो त्याच प्रमाण सावंतवाडिच्या सायडीन भोसले म्हणून जें घराणे हा तेंच्यानी थंय आपली सत्ता साबूद दवरली आजुनय बी राणे म्हणजे जे राणे सरकार आसा म्हणजे प्रताप सींग राव जी राणे म्हणून जो आतां आसा जो राजकारणान आसा तो त्या वंवशाचो शिवाय भोसले घराण्यांनचे सावंतवाडीच्या ते सुद्दां आयच्या राजकारणान आसात